भारत उष्णकटिबन्धनीय देश अछि जहिमे अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकारके जलवायु पाओल जाइत अछि जेकर प्रभाव हमरा लोकनि अलग अलग राज्यमे अलग अलग स्थानमे अलग अलग सिटी पर जाकऽ अनुभव कयलहुँ जे अनुभव हम अहाँ सभकेँ बीच आइ प्रस्तुत करैत छी तऽ पहिल जगह कऽ नाम अछि राजस्थान जेकि जयपुर शहरमे गेल छलहुँ हम दू हजार अठारह मे तऽ ओतऽ हम अहाँकेँ बहुत गर्मीके अनुभव केलहुँ आओर आओर सभ ठीक छलै आओर दोसर स्टेट हम अहाँकेँ गुजरात गेल छलहुँ जाहिमे राजकोटमे सेहो पहाड़ी इलाकामे रहलहुँ किछु दिन आओर बहुत गर्मीकेँ अनुभव केलहुँ ठण्डी मौसममे जादा ठण्डी नहि छलै अहि बीचमे हम शिमला गेल छलहुँ हँ जाहिमे अहाँकेँ बर्फबारी होइत छलै आओर बहुत बहुत कहल जाइत तऽ बहुत काफी ठण्डाके अनुभव केलहुँ आओर अहाँकेँ नीक नजारा सेहो देखलहुँ दिल्लीके बात करि तऽ दिल्लिओ गेल छी हम आओर किछु दिन रहलहुँ तऽ ओतऽ अहाँकेँ हम बहुत गर्मी नहि आओर नहि बहुत ठण्डा आओर प्रदुषित शहर सेहो अछि तऽ साँस लएमे कनिक दिक्कत होइत छै आओर बिहारके बात करू तऽ बिहारोमे अहाँकेँ मइ जूनमे जादा गर्मी पड़ैत छै आओर सितम्बर से लऽ के जनवरी तक ठण्डी सेहो पड़ैत छै धन्यवाद